हाँ बोलिए हाँ तो फूल लेना है जैसे गेंदा के फूल है गुलाब के है कितने कितने का है ये एक एक दर्जन दे दीजिए

और फूल और जनवरी तक अथी दो चार आइटम लेना है हमको ठीक है हम आएंगे कब हम आये आधा घंटा में ठीक है हम पहुँच जाएंगे

दाम कितना है बताइए तब लेंगे

जैसे बेली फूल होता है

ठीक है बाद में ठीक है हम आएंगे दसवन पहले रेट अच्छा लगाइए त हम ले लेंगे नहीं और दू चार आइटम होगा त हम ले लेंगे औरी जैसे अच्छा अच्छा फूल है फूल तो हम ले लेंगे कौन कौन फूल है उसको हम बताइए तो हम ले लेंगे बहुत सारा फूल है त हम आएंगे उसका दाम पूछेंगे तो बताइए हम ले लेंगे

ठीक है हम हम आएंगे अच्छा हम आएंगे कब आएंगे आधा घंटा में आ जाएंगे ठीक है हम आएंगे अच्छा अच्छा हमको जो पसंद होगा वही लेंगे जैसे गेंद है जैसे गुलाब फूल है चमेली के है और बहुत फूल होता है जो हमको पसंद होगा वो हम लेंगे कमल भी लेंगे अड़हुल के भी लेंगे जो हमको पसंद होगा हम ले लेंगे दाम अच्छा से लगाइए हम गुलाब फूल भी लेंगे ठीक है मैडम बोलिए अच्छा से हम आएंगे